हॅलो आं हय हय हय आं आं आं हां हय गो बाय आं हय सुकें नुस्तें म्हजे म्हजे लागीं हे आहाय बांगडे हाय वेल्ली आसाय मागी सुंगटां आसाय आनी धोडयार आसाय हय आनी आनी आनी बाळे हाय बाळे हाय ना गाल्म ना

तीं हिंगाचीं बेट्लातलीं मात्चा बा पो आं आं पोड शुंब रुपयांनी ना ना ना गो बाय आतां सोल्ल म्हारग जाल्या न्हय हय माश्शा आत सोगलें म्हारग जाल् न्हय हय हय हय आत सगलें वाडलें ना मानाय बिनाय सगले वाडलें आतां सोग्लें म्हारग जालां हय बांगडे तुगेले बे दोनशी रुपया सो बांगडे मोठे बांगडे ते बरें आनी एक घालता प प ये सात कोत्ता

गा गा गाल्मो नासलो गाल्बो ना मुकोडे पूण बाळे हाय बाळे आसा ते शंबर रुपय सुकी सुंगटां शंबर रुपयान पड धाकटीं

आं हां हां हय मेवतोल्यो आं आं हय व्हो व्होरपा येवपा जाय गो बाय हिंगा हिंग येवपाचें केंपे केंपे केंपे हिंगा बाजारा हा बाजाराको शॉप आसा आमचें थिंगाय हय व हय हय हय हय हय हय आयतरा यो हय हय हय आनी आसा आनी ड ड बा बा बारीक बांगडुल्योय आसाय आं हां हां हां हां आं हय आं हां